हेलो सर आप ज़ोमैटो से बोल रहे हैं सर मैंने आधे घंटे पहले दो पिज़्ज़ा ऑडर करवाए थे सॉरी दो नहीं तीन पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाए थे तो आधे घंटा हो गया है और अभी तक डिलीवरी पार्टनर जो है वो ले कर नहीं आया है और ना ही वो फ़ोन उठा रहा है मैं काफ़ी समय से उसको ट्राय कर रही हूँ वो कॉल नहीं उठा रहा है तो आप या तो दूसरा पी दूसरे किसी से डिलीवर करवाइए और या तो आप बोलिए कि थोड़ा जल्दी कर दे क्योंकि मुझे कहीं जाना है और मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ और अभी तक ले कर नहीं आया है